वापस से मैं वोटिंग आई डी बनवाता हूँ वोटर आई डी बनवाने के बाद में वोट डालने के लिए जाते है हम लोग ट्रेक्टर्स में भर भर के जाते हैं और चल के गाँव के सभी लोग जाते हैं जाने के बाद में वहाँ जाते हैं वहाँ लाइन लगते हैं लाइन लगने के बाद में लाइन भी मतलब जो लाइन लाइन से जाएगा तो किसी को चक्कर आ जाता है खड़े खड़े रहते रहते में और कुछ लोग तबियत खराब रहती है तो वो भी ज़्यादा वोटिंग डालने के लिए ठीक है अगर उनको लिए सारी व्यवस्था रहती है पानी मिलेगा वह पीने के लिए और जैसे बैठने के लिए बोले तो ब्रेंच हैं बेंच में बैठ सकते हैं जैसे किसी को चक्कर अक्कर आ गया तो वो चलके पर अपनी सुविधा से वोट डालिए वोट डाल करकर वहाँ पर आइए कुछ मतदाताओं से अच्छी बातचीत के करिए बातचीत करने के बाद मातदाता बताते हैं कि तुमने किसमें दिए वोट तुमने किसको दिए वोट करकें ऐसे सारे गाँव से बातें बताते हैं बताने के बाद में इसके बाद में वहाँ से सीधे अपने घर में सब आ जाते हैं